میں بچپن میں اسکول میں چھوٹی چھوٹی ریس میں حصہ لیا کرتا تھا جس میں میں ہمیشہ فسٹ آیا کرتا تھا اور اسکول میں سب سے تیز جو ریس کرتا تھا میں ہی کرتا تھا تو یہ سب چیزوں پہ غور کرنے کے بعد جو میری ٹیچر تھیں اور جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں بڑی ریس میں حصہ لوں جیسے شہر وغیرہ میں ریس ہوتی ہے اس میں حصہ لوں میں تو پھر میرے دوست نے بتایا کہ شہر میں ریس ہو رہی ہے تو وہاں پہ میرا نام لکھا گیا پھر میں اس ریس میں دوڑا تو اس ریس میں دوڑنے کے بعد میں اس میں بھی فسٹ آیا تو مجھے اس سے کافی حوصلہ ملا آگے ریس کرنے کے لیے تو میں نے کافی بڑی بڑی ریسیں کری ہیں اور اس میں میں جیتا بھی ہوں اور ایک بار کا بتاتا ہوں میں جس میں ایک مہینہ رہ گیا تھا ریس میں اس میں میرے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی تو جو میری جسمانی طاقت تو یہ ہے کہ میں نے اپنے اس پیر کو جلد سے جلد ٹھیک کیا اس درد کو کنٹرول کیا جو میرے پیر میں درد ہو رہا تھا اور جو میری ریس تھی ایک مہینے بعد اس کی میں نے تیاری کری درد کے اندر تو اس ریس میں میں فشٹ آیا تھا مطلب سب سے تیز دوڑ کر سب سے لمبی ریس تھی وہ جو میں نے آج تک ریس دوڑی ہے نا اس میں سب سے لمبی ریس تھی وہ اور میں سب سے کم سمے میں میں نے وہ ریس پوری بھی کری اور فشٹ پرائز بھی جیتا تھا اس کے اندر اور اس کے بعد میرا کافی حوصلہ بڑھا کافی طاقت بڑھی میری اور تو میں پھر اس کے بعد بڑی بڑی ریسوں میں حصہ لینے لگا اب جو میری ریس ہے اب اگلے مہینے ریس ہے میری اس کی تیاری میں کر رہا ہوں اب